भोपाल हमेशा से ही गोंड राजाओं की राहजधानी रही है उसके बाद यहाँ कई राजा आए और राजाओं ने शासन किया उसके बास अंग्रेज़ों का शासन आया तो यहाँ का इतिहास बहुत ही सम्पूर्ण वैभवपूर्ण कहें या किसी भी परिसतिथि सभी परिस्थिति का यहाँ का इतिहास रहा है और यहाँ पर बहुत सारे आकर्षक पर्यटन स्थल है इतिहास को इतिहास को ले के या टेक्नौलौजी के क्षेत्र में बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं संस्कृति को ले के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन का महत्व है जैसे यहाँ पर राजा भोज की मूर्ति है राजा भोज का महल रानी कमलापति का महल है उसके साथ ही यहाँ बहुत सारे धार्मिक पर्यटन स्थल भी है जैसे यहाँ पर मनुआभन टेकरी में प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसके बाद यहाँ बिरला मंदिर है जो धार्मिक पर्यटन और क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं उसके बाद यहाँ पर शौर्य स्मारक है जो घूमने के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं उसके बाद यहाँ पर भिन्न प्रकार के तलाब हैं छोटा तलाब बड़ा तलाब जहाँ पर बोटिंग होती है और जो तलाब का दृश्य है वह देखने लायक़ रहता है क्योंकि वह बहुत ही आकर्षक होता है सूर्यास्त के समय उसमें पानी में जो सूर्य की लालिमा पड़ती है उससे सुंदरता को चार चाँद लग जाते हैं तो यही सब है और यह बहुत आकर्षक लगता है तो भोपाल ज़िले में यही सब उल्लेखनीय स्थल हैं जो पर्यटन को आकर्षक बनाते हैं